ریاستی نقل وحمل کا معیار کیسا ہے ریاستی نقل و حمل کا معیار بہت اچھا ہے یہاں پہ ٹرین ہوائی جہاز دیگر بہت ساری چیزیں ہیں سفر بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اولہ اوبر ای ریکشا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آٹو وغیرہ ہے تو اس میں بہت آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں سفر آسانی سے ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ادھر ٹرین کا معاملہ ہے ٹرین میں جو بھی آئی پی لوگ ہیں ان لوگوں کا تو کوٹہ فل ہوتا ہے وہ لوگ تو پیسے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی جو غریب طبقے ہوتے ہیں جو کم پیسے والے ہوتے انہیں دقت ہو جاتی ہے وہ جو ہے ریزرویشن کراتے ہیں ریزرویشن کرانے کے باوجود بھی انہیں سیٹ نہیں ملتی ہے ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بے چارے سب سب کے جو ہے مطلب بڑی مشکلات سے اپنا وطن گھر جہاں جہاں بھی جانا چاہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں لیکن پریشانی سے پہنچتے ہیں دقت آتی ہے